हा असां त नुस्ख़नि जो तमामु पालन कंदा आहियूं जेकॾहिं असां पालन न कंदासीं नुस्ख़नि जो त खाधो सवादी कीअं थींदो सिंधियुनि जो खाधो मतिलबु सवादु त हिन में केतिरी ई भाॼियूं अची थी वञनि पहिरों त अटो जेको असां अटो ॻोहींदा आहियूं जंहिंसां फुलिको नरम बीहे अटो ॻोहिणु महिल उन में थोरो तेलु लूणु विझंदा आहियूं जीअं बिल्कुलु फिको फिको न लॻे ऐं उन सां थोरो खीर विझिजे त उहो अटो तमामु फुलिको तमामु नरम बीहंदो ऐं फुनंडो आहे फुलिजंदो आहे पुड़ीअ वांगुरु सुठो बीहंदो आहे जीअं त ढोढो था पचायूं पिया असां सिंधी त हुन में बसरु थूम साई थूम थधियुनि जे मौसम में त असां साई थूम तंगी चङी यूस कंदा आहियूं उन में साई थूम बसरु ॻाढ़ा मिर्चु साओ मिर्चु इहो सभु विझी करे अटो ॻोहींदासीं त उहे ॾोॾे जो सवादु ई अलॻि हूंदो ऐं हुन सां ॾहीअ सां खाईंदा आहियूं जेको जीअं त मेहा पटाटानि जी भाॼी ठाहींदा आहियूं त हुन में अहुरि चयो त थूम ऐं अहुरि जो तड़को लॻाईंदा आहियूं असां खां जाम ॼणा पुछंदा आहिनि तव्हांजे भाॼियुनि में सवादु कीअं हूंदो आहे असां वधीक करे भाॼियूं उहे ठाहींदा आहियूं दाग पकियूं भाॼियूं ठाहींदा आहियूं जीअं त बिहु पटाटा थिया बिहु बसर थिया सेअल भाॼी थी त हुननि में बसर वधीक पवंदो आहे जंहिंसां भाॼी में सवादु ईंदो आहे उहो त पवंदो आहे पर हुन खां पोइ जेके दाग पकियूं भाॼियूं हूंदी आहिनि उन्हनि खे भुञिणो पवंदो आहे जेतिरो असां भुञींदासीं ओतिरो सवादु वधीक ईंदो की माण्हू छा कंदा आहिनि बसि तड़को लॻाए करे छॾे ॾींदा आहिनि त हुन जो सवादु न ईंदो आहे पर असां जेके भुञींदा आहियूं हुन सां महिनतु कंदा आहियूं तॾहिं ई सवादु ईंदो आहे